कोंकणी साहित्य हे खूब गिरेस्त आसा जेश्ट साहित्यीकांनी तशेंच युवा साहित्यीकांनी कोंकणी साहित्यांत आपल्याले लिखाण घालून तातूंत भर घातला तातूतंली हांवे कांय साहित्यीक पुस्तकां वाचल्यांत म्हणजे खूब बरी आसात तातूंतली कांय पुस्तकांची हांव वळेरी हांगा सांगता जेश्ठ लेखक जेश्ठ साहित्यीक आमचे बाब पुंडलीक नायक हांगेली अच्छेव ही कादंबरी हांवें पयली म्हळ्यार वाचिल्ली ताजे नंतरचे जेश्ठ साहित्यीक बाब दामोदर मावजो हांगेली कार्मेलीन जीव दिवूं काय च्या मारूं ताचे नंतर कथा संग्रह दामोदर मावजो हांगेलोच तिश्ठावणी बाब देविदास कदम हांगेली गांठवल जाणवय नागिणभुल चुकिल्लें पावल अश्यो कादंबऱ्यो तशेंच महाबळेश्वर सैल हांगेली काळी गंगा ही कादंबरी बरी आसा तशेंच तांगेली तांडव युग सांवार ही अणकारीत आवृत्ती तिवूय बी खूब वाचपा सारखी आसा तशेंच बाब कवी आमगेले राजय पवार हांगेलो पावसफुलां कवी आमगेले प्रसन्न पागी हांगेलो मन दर्या अशी जायती पुस्तकां आसात तातूंतली हांवठण ही बाब महाबळेश्वर सैल हांगेली कादंबरी जी खूब वाचपा सारकी आसा बरी आसा एक गांवगिरो वाठार कर्नाटकांत जो पडटा माजाळी ह्या गावांत रावपी कुंबार समाजाचे वास्तवीक जिवीत ह्या कादंबरेंत चितारिल्ले आसा तातूंत हो एक कश्टा कश्टाळू समाज जो मातये पासून आयदनां तयार करून तो विकून आपल्याली पोट भरता पूण जेन्ना दुसऱ्या प्रकारांची तरांतरांची स्टिलांची किंवां प्लास्टिकांची आयदनां जेन्ना येतात तेन्ना तांचे जिणेचेर कसो परिणाम जाता तो हांगा ह्या कादंबरेंत आमकां दिश्टी पडटा बरी सोबीत सुंदर भाशा शैली सोबीत सुंदर पात्रां ह्या कादंबरेंत आयलात आनीक एक बरी मनरिजवणेची ही कादंबरी आसा जर शक्य आसा जाल्यार ती सगळ्यांनी वाचची